असांजे मध्य प्रदेश में त ॾाढो सुठो खाइण पीअण लाइ मिलंदो आहे जीअं त असांजे कटनीअ में ॾाढा सारा रेस्टोरेंट आहिनि जीअं त उर्वशी आहे मुरली ढाबो आहे या ॿिया बि रेस्टोरेंट आहिनि कॉफी हाउस आहे उते जीअं वञ त मिलंदो आहे सम्बोसो मिलंदो आहे सम्बोसा खाई सघूं था असां चाट खाई सघूं था फुलकियूं खाई सघूं था नंढे में बि खाई सघूं था पकौड़ा जीअं तरजंदा आहिनि त उहे ऐं डोसो मिलंदो आहे चाऊमीन मिलंदी आहे हूअ बि खाई सघूं था ॾाढा सारा आइटम हूंदा आहिनि खाई सघनि लाइ असांखे खाइण खां पोइ रोटी बि मिलंदी आहे भाॼियूं बि मिलंदियूं आहिनि जे जीअं त असांखे पनीर जो कुझु आइटम खाइणो हुजे त पनीर जा पकौड़ा हूंदा आहिनि पनीर चिली हूंदी आहे पनीर जी भाॼी हूंदी आहे पनीर भुजी हूंदी आहे चाऊमीन हूंदी आहे हो हूंदा आहे ढोकला हूंदा आहिनि परांठा हूंदा आहिनि ॾही मिलंदी आहे नंढे सां नंढे जीअं हुनमें वञ त उते बि असांखे सुठी सां ई मिलंदो आहे खाइण लाइ ॾाढो कुझु मिलंदो आहे ऐं दही बड़ा हूंदा आहिनि जीअं उनखे खाइण खां पोइ असांखे फल फ्रूट उनजो जूस मिलंदो आहे इन ते रेस्ट उन ते वञण नंढनि नंढनि दुकाननि ते बि असांखे सुठे सां ॾाढो कुझु मिलंदो आहे खाइण पीअण आइ जीअं जूस मिले कुल्फी खाई सघे थो माण्हू आइस्क्रीम खाई सघे थो नंढे दुकान ते बि वॾे दुकान ते बि गाॾनि ते बि कुल्फी मिलंदियूं आहिनि उहे बि खाई सघे थो गन्ने जो जूस बि माण्हू पी सघे थो ॿियो कुझु कंहिंजो बि जूस असां मिले थो उहो बि पी सघे थो अंब वग़ैरह जो जूस मिली सघे थो शेक मिली सघनि था असां ॾाढो कुझु खाई पी सघूं था नंढे सां नंढे में बि वॾे सां वॾे में बि खाई सघूं था